हांवें पिजन कंपनीचो इंडक्शन ऑर्डर करून दोन म्हयने जाले अजून मेरेन तो बऱ्या परिस्थितीन चालू आसा ह्या इंडक्शनाचेर तुमकां दूद तापोवपाक मेळटा चिकन करपाक मेळटा हुमण करपाक मेळटा चपाती बाजपाक मेळटा वेगवेगळे मोड्स वापरून तुमकां वेगवेगळे पदार्थ जाय तशे शिजोवपाक मेळटात तशेंच उदक तापयता आसतना किंवा दूद तापयता आसतना जर दूद इंडक्शनाचेर पडलें जाल्यार भिवपाची कांयच गरज ना कित्याक तो वोटर प्रूफ आसा तशेंच लायटीचें बील सुद्दां हांवें पळयत जाल्यार दोन म्हयन्या भितर म्हाका खूब कमी आयलां आनी तुमकां जर इंडक्शन घेवपाक जाय जाल्यार तुमी पिजन कंपनीचोच घेवचो अशें हांव तुमकां रेकमेंड करतां